हँ

अच्छा ठीके छै छै तऽ एक सए पचीस

दू महिनामे तऽ डेढ़ महिना दूइ महिना आब परीक्षा ले दए देबनि हँ हँ नाप दिहऽ बढ़िआँसँ हँ हँ बढ़िआँ सुना भेज दिहऽ

कपड़ा कोन बचतै कपड़ा तू किन कऽ नानबे करबऽ तऽ कोन कपड़ा बचतै नहि सियैत छै

हँ

कितना लेबै दूइ सए दूइ सए

हँ डेढ़ सए टका दए देबहन नहि देबऽ नहि सीबहन हाँ डेढ़ सए दू सए मे कतऽ सियैत छै तीन सए चारि सए लै छै हँ दश टका देनऽ हँ दू सए कम दोसर ठिना सियैहऽ हँ ठीके